हॅलो सर उलयतात न्हय सर हांव वेदान्त जोशी उलयतां म्हजी आज तुमी एटँडंस मार्क केल्या न्हय क्लासींत ती खूब कमी दाखयल्या तुमी हय सर ना अशी अशें म्हाका जाय अशें म्हणून न्हय आमी कोम्पटिशनाक भायर वतात मागीर कितें आमी स्कूलाक रिप्रिझेंट करतात सो त्या खातीरच एटँडस कमी आसा न्हय क्लैम करपाक बरें आसा बट ते ऑफिसवाले फक्त धाच लिवो दितात सो कोम्पटिशनाक धाच लिवांनी कशें जातलें म्हण आमकां एक्स्ट्रा लीव मारची पडटा मागीर म्हणून ती कमी जाल्या एटँडंस कोम्पटिशना खातीर म्हज्यो एक सर पंचवीस तीस लीव आसतल्यो आतां सर ना जाल्यार एक्स्ट्रा क्लासीस बी आमी कितें घेवन जर आमी तशे दाखोवंक शकले एक्स्ट्रा अटँडंस आनी मागीर ती एटँडंस जर मार्क केली जाल्यार कितेंय जावंक शकता हय सर तें ओपशन आसा बट फुडल्या विकांत आमी परत कोम्पटिशनाक आउट ऑफ गोवा वतात तेन्ना हांव कितें सांगतलो थंय हय पूण सर पूण ते प्रिन्सीपलाकूय सांगपाक जाय न्हय कोणें तरी तुमी म्हजे बराबर आयल्यार बऱ्याक पडटलें सांगपाक अटँडसा बद्दल म्हज्या आनी एक अटँडंस कमी आसा म्हणल्यार मॅनेजमेन्ट सबजेक्टांत कमी आसा सुमार एक सिक्स्टी एैट सिक्स्टी नायन पर्संट आसतली बरें ओके